हेलौ औ नोंथाङा आसामनि बिल'रि नारजारि दा एह आं दिल्लीनिफ्राय बुंदों आं नोंसिनि आसामाव बेरायनो थांगौमोन बोथोरफोरा दा मा बायदि

बिदिब्लाथ' गरमथार अखाबो हादोंना नोंसिनिजों बिदिब्ला उननि टाइमफोराव बेरायजागोन नामा बिदिब्ला दा सम बोथोरा मोजां नङा ने हजों नोंसिनिजों थानाय जानायफ्रा माबायदि नोंसिनि आसामाव बिदिब्ला आसामाव दा सम बेरायनायनि जेबो सुबिदा गैथ'वा ने बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि आसामावहाय उननि बाराव बेरायहैनो थाखाय रेडि जाबाय नांला दे उननि बोथोरफोरा मोजां जायोब्ला नोंथांमोननि आसामावहाय बेरायनो थांगोन दे बिदिब्ला उननि समफोराव बेरायनो थांनाय जासिगोन दा बोथोरा मोजां नङाब्ला